असांजे रंधिणे में चङा ई ॿासण हूंदा आहिनि जीअं त असां गेंडीअ में अटो ॻोहींदा आहियूं चकिलो वेलण जंहिंते असां रोटी वेलिंदा आहियूं तओ जंहिंते असां रोटी पचाईंदा आहियूं सिपरी जंहिंमें असां चांवर ठाहींदा आहियूं तई जंहिंमें असां फ्राए भाॼियूं ठाहींदा आहियूं जीअं त भिंडियूं पटाटा ऐं चिप्स तरींदा आहियूं चङो कुझु जेको बि तरणो हूंदो आहे उहो तई में तरींदा आहियूं ऐं असांखे पूरणो लॻंदो आहे जंहिंमां असां डीप फ्राए करे सघंदा आहियूं कूकर हूंदो आहे जंहिं कू कूकर में असां आलू बॉएल करे सघंदा आहियूं भाॼियूं बॉएल कंदा आहियूं भाॼियूं ठाहे सघंदा आहियूं बाटलो हूंदो आहे जंहिंमें असां खीर गरम करे सघंदा आहियूं पाणी गरम करे सघंदा आहियूं छाणी हूंदी आहे जंहिंमें असां चांहिं छाणिंदा आहियूं पकड़ हूंदी आहे जंहिंसां असां बाटलो गरम गरम खणंदा आहियूं